ریپبلک ڈے پریڈ چھبیس جنوری انڈیا گیٹ اور راج پتھ پر ہونے والے یہ پریڈ فوج کی طاقت اور ملک کی فروغات کا شاندار اظہار ہوتی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہوتی ہے دیوالی دیوالی کے دن پورا شہر دیا اور پٹاخوں سے سج جاتا ہے بازاروں میں روس اور کینے پانی کا ماج ہے ماج ہی کچھ مزہ کچھ اور ہوتا ہے دسہرا رام لیلا اور راون دہن کا انتظام ہوتا ہے لوگ بہت شوق سے دیکھنے آتے ہیں عید جامع مسجد کے آس پاس کا علاقہ عید پر بڑا روشن اور رونق بھرا ہوتا ہے خاص طور پر کھانے اور شاپنگ کے لیے مشہور ہے ہولی رنگوں کا تیوہار لوگ کے لوگ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے ہیں گھروں اور پارکوں میں میوزک ڈانس اور ماحول میوزک ڈانس کا ماحول ہوتا ہے